पहले जेहडी कांग्रैस दी सरकार ही ओहदे च कुछ नेईं हा होंदा कोई स्कीमां नेईं ही होंदियां ते हून जेहड ऐ बिजेपी दी सरकार ऐ एहदे बिच बडियां सारियां मोदी ने स्कीमां कड्ढी दियां ना कुड़ियें बास्तै मुडे़ं बासतै स्कूलें आस्तै बड़ां कुछ पहले जमाने कोई स्कीम नेईं ही आंदी इस करियै हून बडियां स्कीमां न आई दियां मोदी ने कुड़ियें आस्तै पहले जमाने च स्कूल होंदे नेई ही ते हून कुड़ियां बास्तै स्कूल बी हैन कुडियें आस्तै फ्री यूनिफार्म बी दिंदे ना ते पहले जमाने आंगनबाडी के बोलदे इक इक होंदा हा ते अजकल हून ओह् जमाना चला दा ऐ एहदे बिच हर इक हर इक मतलब म्हल्ले च इक इक आंगनबाडी ऐ जनानियां जेहड़िया राशन थ्होंदा ऐ बच्चे गी बी राशन थ्होंदा ऐ एह् स्कीम मोदी ने कड्ढी दी ऐ ते जेहडी दूई स्कीम ही हे केह् बोलदे पैहल जमाने च आधार कार्ड नेईं हे होंदे ते इस केह्डे जमाने च आधार कार्ड बने एह् बी स्कीम साढ़े इत्थै डिस्ट्रिक्ट च आए दी ऐ डिस्ट्रिक्ट कठुआ च एह् जेहड़ी ओह् ऐ स्कीम ऐ ए बी इत्थै आई दी ऐ एहदे बिच केह् बोलदे एह् स्कीम मेरे आधार मेरी पहचान उप्पर कड्ढेआ हा कि कुदे बी जाइयै अस ते साढ़ा आधार जेहड़ी ऐ साढ़ी पहचान ऐ एह् अंसें गी कुदे बी लेई सकदी ऐ असेंगी कुदे बी जाह्चे ते अस अपना आधार कार्ड दस्सी अस अपनी पहचान सनाई सकने हा उनेंगी ते पहले जमाने च कुडियां तांई केह् बोलदे स्कूल नेई होंदे हे इने खास स्कूल बी नेई हे होंदे ते हून दिक्खो हर इक म्हल्ले च इक इक स्कूल ऐ ही ऐ ते केह् बोलदे बडियां सारिया कन्या केयर बसातै बी कुडि़यें बास्ते बी कड्ढी दी ऐ स्कीम कड्ढी दी ऐ मोदी ने पैहले केह् बोलदे इक स्कीम होर ही ओह् कुड़ियें आस्ते ही आई टी आई च फार्म लाने ते उनेंई सलाई सेंटर बगैरा दा कम सिखाना फिरी उनेंगी कम्पयूटर सिखाना ऐ बड़ा कुछ कमप्यूटर बगैरा सलाई सैंटर सिखाना ते हून इक होर बी स्कीम साढ़े मोदी ने कड्ढी दी ऐ कि कुड़ियां बास्तै कुड़ियें दे फार्म भराने ते कुड़ियें तांई हर इक म्हल्ले च इक इक कुड़ी तांई जेहड़ी ऐ ओह् मशीन देनी ऐ कपड़े सीने बास्तै ते हर इक कोई बी कम्म जेहड़ा ऐ ओह् अपने पैरें उप्पर करी सकन हर इक कम्म करी सकन ओह् ते हर इक कुड़ी गी इक इक मशीन बी साढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ दे बिच आई चुकी दी ऐ ते पहले लोकें ऐ पीअल होंदे हे ते हून मोदी सरकार ने बीपीएल करी दिते जेहदे कि कुड़ियें इदे बिच लोकें गी गरीब जेहडे़ होंदे हे उनेंगी राशन नेईं ही थ्होंदा ते हून जेहडा ऐ हून ओह् फ्री राशन थ्होंदा बीपीएल उपर फ्री राशन थ्होंदा ऐ पैहलें पैहलें ते कुछ बी नेईं हा आंदा इसदे उपर एह्बी मोदी सरकार ने स्कीम कड्ढी दी ऐ पैहलें ते बिल्कुल कुछ बी राशन नेई ही थ्होंदा हून आटा चौल दाल बगैरा तेल बी सारा कुछ थ्होंदा ऐ बीपीएल उपर ते इन्नियां सारियां केह् बोलदे आंगनबाड़ी स्कीमा कड्ढी दियां कुडॉियें आस्तै कुडियां हून किन्नी स्कीमां कुडियां आस्तै बड़ा कुछ पढाई दे बारे च कोई ब्याह् शादियां सोशल बेलफेयर दे पैहले जमाने च हां ब्याह करना बड़ा् मुश्किल होंदा हा ते हून जेहड़ा जमाना ऐ ते इस दे बिच सोशल बेलफेयर दे उपर फार्म भराना ते ुंहे दो जां तिन लक्ख रपेआ कुड़ी दे ब्हा उप्पर थ्होई जंदा ऐ ते कुडिया बास्तै बड़ी फेसलिटी बगैरा बड़ी सारी जरुरतां जेहड़ी ना ओह् पूरियां कीतियां न ते उंदे बिच हून बच्चे गी छोटे बच्चे गी आंगनबाॅडी बी कुडि़यै बास्तै स्कीम कड्ढी ऐ कुड़ियां आगंनबाॅडी च बी कोई स्कीमां लाई सकदियां ना ते बड़ी सारियां सरकार ने स्कीमां कड्ढी दी न होर बी आगनबाॅडी च बगैरा ते बीपीएल होई गेआ आधार कार्ड होई गेआ बोटर कार्ड हून जेहडे ना ओह् सारे पाई सकदे ना पैहले बड्डे बड्डे पांदे हे लोक हून अजकल हून सारे पांदे ना